मुझे व्यंजन पकाने का कुछ अनुभव है वैसे मैं रोज़ रोज़ तो व्यंजन को नहीं पकाती हूँ पर मुझे काफ़ी अनुभव है व्यंजनों को पकाने का और कुछ व्यंजन बहुत ही आसान होते हैं और कुछ व्यंजन बहुत कठिन होते हैं कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें आप दस पंद्रह मिनट में बना सकते हैं और कुछ व्यंजनों में आद एक घंटा तीस मिनेट भी लगता है जैसे यदि आप मसालेदार बनाएंगे जैसे चिकेन आप चिकेन की सब्ज़ी बनाएंगे आप यदि किसी भी नॉन वेज खाना बनाएंगे तो उस में बहुत समय लगता है और यदि आप जैसे आप फास फूड जैसे मैगी पास्ता या दाल चावल पोहा इनको बनाएंगे तो यह यह व्यंजन बहुत ही आसान हैं और मसालेदारों में जैसे छोले की सब्ज़ी पनीर की सब्ज़ी यह बहुत हीकठिन व्यंजन हैं